मूंखे आसे पासे शहरनि में वञण सां सुरक्षा जी चिंता प्राप्त हूंदी आहे ताकि मूंखे लॻंदो आहे कि मुंहिंजो जीअं सामान आहे मूसां जेको बि गॾु थो हले या बि आहे त कोइ घटना हो न थी वञे मुंहिंजो सामान न गुम थी वञे ऐं ॾाढी मतिलबु अॼुकल्हि त ॾाढो कुझु हो थी वियो आहे इन करे ॾाढो भउ थींदो आहे ऐं ॾाढे हुन में हलंदा आहियूं असां कि भाई असां खे कोई दिक़त न थिए ऐं मुंहिंजो सामान किथे रखां कीअं ही जॻहि मिलंदी ट्रेन में छाहे कीअं ही अगरि माण्हू उते हले थो कीअं ही अॼुकल्हि ॾाढे प्रकारनि जा माण्हू अॼु आसे पासे में वेहंदा आहिनि ऐं ॾाढो पाण में भउ थींदो आहे कि भाई पूरे सोन वोन माण्हूअ खे हू पातल आहे पातल आहे त कीअं कोइ खणी त न वेंदो या कुझु पेसा हुजनि